हम जे हथि से कुछ दिन पहिले टी वी लेले रही जे टीवीके कम्पनीके नाम माइक्रोमैक्स रहै ई टी वी के क्वालिटी बहुत घटिया रहै जे एकर आवाज जे है से फटि फटि जाइए जादा आवाज दै छै सुनैमे गाना सुनैमे अच्छा नहि लगैए एकदम झर झर झर आवाज करैए आओर टीवीके क्वालिटी मतलब पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहि है डिस्प्ले जे है एकर एकदम घटिया है अपने ह्वाइट हो जाइए एकदम झिलमिल करैत रहैए आओर एकर जे रिमोट जे देलक टीवीके अत्ते बेकार है जे की बताउ तनिकासँ गिर गेल तऽ टुटि गेल आओर उ जे है से रिमोट काम ही नहि करैए अब बताउ आब जे टीवीके सिगनल छोड़ि दैय बार बार परेशान हो गेल छी ई टी वी लेकऽ आओर टी वी जे है इतना वाहियात है जे की बताउ